न्यूस पेपर जाम माण्हूं पढ़ंदा आहिनि पर हुननि मां के उहे सम्झनि था के नथा सम्झनि के ईअं ईं फॉर्मेलिटी लाइ पढ़नि था इंटरनेट ते बि असांजे मोबाइल ते बि इनफॉर्मेशन अचे था बैंकनि जे बारे में पॉलिसीअ जे बारे में पर माण्हूं हेॾो ध्यानु नथा ॾियनि पिया